आमच्या गोंयांत एका सायडीन दर्यो आनी दुसऱ्या सायडीन म्हणटात ते वॅस्टर्न घाट्स दर्या वयल्यो एक्टिवीटी हांगा ट्युरिस्टा वांगडा खूब फॅमस आसा गोंयांत येता तेन्ना लोक सदांच फिशींग कायाकिंग हॉट एर बलून स्कूबा डाव्हिंग अश्यो एक्टिव्हिटीस करूंक सोदतात वायट वोटर रिवर राफटिंग आमच्या म्हादय नदीयेचेर खूब फॅमस आसा जें पावसांत खूब डिमान्ड आसता तशें पॅडलिंग आसा जंय तुका मॅनग्रुवसांनीं बीन अशें भोंवपाक व्हरता मागीर दिवार आयलंडार तुका मड बाथ म्हणून अशें एक शिकयता जंय तूं मातयेचीं जीं मिनीरल्स आसात तत्वां आसात ती तुज्या आंगाक नरिश करता मागीर गोंयांत इव्हन कायाकिंग आसा आनी मागीर दुसरे सायडीन वॅस्टर्न गाट्स आसा म्हणटकीर दोंगर फोरस्ट हीं झाडां तुज्या भोंवतणी आसा हांगा हायकिंग ट्रॅकिंग करप ह्यो सामक्यो फॅमस गजाली अशो आसा भितर आजून खूब एक्सप्लोर करूना अश्यो जागो आसा वोटरफॉल्स आसा फ्रेश स्ट्रिम्स आसा त्यो तूं हायक करून एका वयर उंच पॉंयटार पावून पळोवंक मेळटा